अज्ज दे जमान्ने च ते पैह्लें दे जमान्ने च बड़ा फर्क ऐ पैह्लें जेह्ड़े लोग हे ओह् गिद्धियां पाइयै रौंह्दे हे कि उं'दे कोल ना ते इन्ने पैसे हे ते नेईं गै कुछ ते उ'नें उऐ इक चादर लपेटियै गै ते गिद्दी बन्नियै गै कम्म करना पौंदा हा लेकिन जियां जियां लोकें कोल पैसा आया पैसा आने दी बजह कन्नै लोकें च बड़ा फर्क आंदा गेआ फिर लोग सलवार कमीचां पान लगी पे ओह्दे कोला पैह्लें लोग सुत्थन पांदे हे इक कुरता पांदे हे ओह्दे बिच्च गै अपना गजारा करदे हे जियां जियां लोकें कोल पैसा आया उयां उयां लोकें च अंतर लग्गी पेआ आन ते लोग जियां जियां शैह्रें च लग्गे जान पढ़ने बास्तै बच्चें पढ़ाई करन उ'नेंगी दिक्खियै बी उं'दे पैहनावे कन्नै ग्राएं च बी जेह्ड़ा बड़ा फर्क पौंदा गेआ ते अज्ज दे जमान्ने च जेह्ड़े ग्राएं बिच्च बी लोक रौहा दे न उ'नेंगी बी बड़ा बाहर जाने कन्नै कपड़े पाने दा बड़ा मतलब कि फर्क पेआ पैह्लें ग्राएं च बी जेह्ड़े लोक रौंह्दे हे ओह् इ'यां सिंपल गै बनी रौंह्दे हे ते इन्ना उ'नेंगी कपड़ा कुपड़ा पाने दा पता निहा चलदा लेकिन अज्जकल बाहर जाने कन्नै बड़ा फर्क पेआ लोकें गी ते ग्रांऽ दे लोक जेह्ड़े न ओह् बी बड़े चेंज होई गे न इं'दे च बड़ा बदलाव आई गेआ ते बदलाव आने कारण एह् ऐ कि लोग जियां जियां बाहर जा दे लोकें कोल पैसा आया पैस आने कन्नै लोक खरीदन लग्गी पे अपनियां मतलब कि जरूरतां लग्गी पे पूरियां करन जिसलै कोई ब्याह् शादी होंदा ब्याह् शादियाे च बू लोक शैल शैल कपड़े खरीददे ते ओह् पांदे ते पैह्लें लोकें कोल इन्ना पैसा निं ही कि लोक इक अद्धा गै सूट खरीद दे हे ते ओह्दे बिच्च गै ब्याह् दिक्खी लैंदे हे लेकिन अज्जकल बड़े फंक्शन होई गेदे ब्याएं बिच्च बी ते जियां जियां जादै फंक्शन होंदे ते उ'आं उ'आं गै अज्जकल दे जमान्ने च लोक कपड़ा जेह्ड़ा हां लैंह्गा लग्गी पे पान गाउन लग्गे पे पान पैंट टाप लेई गे पान प्लाजो आई गे एह् सारा कुछ जेह्ड़ा पैहनावा अज्ज दा पैहनावा ऐ साड़ी साड़ी फिर गैह्ने च बी बड़ा बदलाव आई गेआ पैह्लें लोकें कोल इक अद्धा गैह्ना होंदा हा लेकिन जियां जियां लोक केईं मतलब कि बाहर लग्गी पे जान लोक गैह्ने बी बड़े लेई पे बनान अज्जकल सारा कुछ जेह्ड़ा ऐ एह् इक दूए दी देखो देखी ऐ पैसा ऐ जियां जियां लोकें कोल पैसा कमाने दे साधन आई गे ते इ'यां गै लोकें गी अपना मतलब कि जेह्ड़ा बदलाव लेई पेआ आन कपड़े च खाने पीने च हर चीज जेह्ड़ी ऐ पैसा आने कारण मनुक्खें गी बड़ा फर्क पेई गेआ ते इस करियै अजें बी जेह्ड़े ग्राएं दे लोक न उ'नें ई शैह्रां दे लोकें गी दिक्खी दिक्खियै उनेंगी बड़ा उं'दे च फर्क पेई गेआ लेकिन फिर बी ग्राएं च ते शैह्रें च अजें बी थोह्ड़ा बौह्त अंतर ऐ लेकिन लोक अजें बी मतलब कि बाहर जाने उनेंगी बड़ा सुधार होएआ ऐ होर पढ़ाई दे कन्नै कन्नै लोकें दा जेह्ड़ा पैहनावा ऐ ओह् बी बड़ा सुधरी गेआ ऐ इस करी ग्राएं ते शैह्रें च बड़ा फर्क ऐ होर पैह्लें जेह्ड़ा हा पैह्लें लोक बड़े गरीब हे ते इस बजह कन्नै उं'दे कोल इन्ना किश नेईं ऐ जिन्ना अज्ज दी लोकें मतलब कि सुधार करी लेआ ऐ सानूं ते अज्ज दे जमान्ने च इ'यै लगदा कि अज्ज ते पैह्लें च इन्ना फर्क होई गेदा ऐ